हमरा मैथिली भाषामे सब नहि बुझैत रहैत छै आओर कि नहि मैथिली भाषा बाजऽ पड़ैत छै हमरा अपना गाँवमे आ ओ बजलाके बाद कि ने चलऽ पड़ैत छै कि हँ सब नहि बुझैत छै कि हँ मैथिली भाषा की छै ओहिके लेल समझाबऽ पड़ैत छै हमर सबके मैथिली भाषामे इएह सब बाजऽ पड़ैत छै छै छुइ आओर की ने जतेक जाति छै जे हँ जे रहैत छै सबके की ने मैथिली भाषामे बाजऽ पड़ैत छै आ बाजि कऽ की ने रहऽ पड़ैत छै जहाँ जे रहैत छै सबके अपन मैथिली भाषा बाजऽ पड़ैत छै सबके नहि अबैत छै हिन्दी बाजऽ के लेल सब मैथिलिये बजैत छै हमरा अपना भाषामे अपना गाँवमे ओहिके लऽ कऽ मिथिलाञ्चलमे खाली मैथिलिये चलैत छै हिन्दी नहि चलैत छै ओहिके लऽ कऽ हमसब खाली मैथिलिये बजैत रहैत छी अपना केओ रहल लेकिन मैथिलियेमे बात करैत छियै